ओ बेनोसै दानिया मोनसे लास्त जाबाय आरोखि बे गोदो कक्राझारा माबायदिमोन दानिया माबायदिमोन गोदोनिया साबसिन ना दानिया साबसिन जेनबा गोदो बिराद मोजांमोन बेरायनाय गारि मथर एसे खारनायफ्राबो मोजांमोन बिदि जा माबामोन दानि बायदि नङामोन गोदोना बिराद मोजांमोन दानिया हनै इसेबानो गारि इसे खारबानो एक्सिदेन्त बेक्सिदेन्त जालाबायनाय मानाय लामायाबो गुवारनिफ्राय गुवार जाबोदों मानसिफ्राबो सोलायनायनिफ्राय सोलायदों गियानफ्राबो आलादा जादों ओमफ्राय फरायनायफ्राबो बिदिनो सोरबा माबानायाव हाग'नाया हाग'दों आरो फरायनाया फरायदों बिदिनो बिमा बिफानि दायत्त'आवसो जायो गथ'फोर फरायनायफ्राबो थाउनावबो बिदिनो गोदोनिजों दानिजों मिलायला गोदोना बिराद मोजां मोन गोदोनिखौथ' बा बहा मोजां बुंबावनो दानिखौसो मोजां होनसै गोदोनाथ' बिदिनो थांबाय गोदोनि मानसिफ्राबो गैला थांजोब्बाय गोमाजोब्बाय दानिया गोदान गोदान मोन्थिजोबाना गारि मथरबो गोबां जाबाय मथर साइकेल गारि साइकेल बास खारनाय बेथारि गारि खारनाय मेल्ला गारि जाबाय लामा फुवारनायनिफ्रायनो मानसिफ्राबो सोलायजोब्बाय गारिफ्राबो गोदान गोदान ओंखारनायजों ओ जानला मानला जाबाय दा एगदम गावजों गाव गावजों गाव मानसियाबो माबाला माखौ मा होनबावनो आंलाय जासिगोन दां ना जायाखै